अस जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोग ऐं ते अस बड़े हैल्दी मतलव की इयां हैल्दी रौह्न्ने होन्ने आं सेह्त दे बड़े शैल रौह्ने होन्ने ऐं कियां करियै कि अस जियां अस अपनी खेती बाड़ी अप्पू करने होन्ने ऐं सब्जी अस बाह्रा दा नी लैन्ने होन्ने ऐं कोई अस कक्ख बी बाह्रा दा नी लैन्ने होन्ने ऐं सारे सारी सब्जियां अस अप्पू लाई ओड़ने होन्ने ते बाड़ियें च ते फिर सारी सब्जी अप्पूं आ जांदी कोई बी सब्जी अस लाई ओड़ने होन्ने साढ़ी इयां फ्रैश सब्जी होंदी ऐ बाड़ियें दी सब्जी हों दी ऐ अस अप्पूं गै राह्ने होन्ने ते अप्पूं गै खन्ने होन्ने ते जेह्ड़े अस ग्रांऽ दे लोग होन्ने होने ऐं अस कोई बाह्रे दी चीजां नी खन्ने होन्ने अस अपने घर बनाने ऐं ते साढ़ियैं सब्जियां लाई दियां होंदियां नै खेत्तरैं च बाड़ियें च ते उऐ अस जिसलै बड्डियां होआ जंदियां बूह्टे बड्डे होई जंदे भिंडियां लग्गी जंदियां घिये लग्गी जंदे नैै ओह् अस अपने बाड़ियें जां खेत्तरें च लाए दे होंदे नै अस उऐ खन्ने होन्ने त अस घट्ट बमार पौन्ने होन्ने तांईयै अस हैल्दी रौह्ने होन्ने ऐं फिर कन्नै अस अगर अस बमार बी होई जाच्चै अस दोआईयां घट्ट अस अपना देस्सी जुगाड़ बद्द करने होन्ने ऐं जियां कि अस कुदै बमार होई जन्ने जियां साह्नू खंघ लग्गी जा अगर साह्नू खंघ लग्गी दी होऐ साढ़े गले च पीड़ होआ दी होऐ ते अस केह् करने होन्ने कि लून आह्ले गरारे करी लैने होन्ने जिसलै साढ़े गलै पीड़ होआ करदी होऐ गला पीड़ होआ करदी होऐ अस लून आह्ले गरारे करने मतलव कि पानी बिच्च लून पाईयै कोस्सा पानी च लून पाईयै अस गरारे करी लैन्ने होन्ने अगर साढ़े साह्नू जुखाम होई गेदा होऐ ठंडा जुकाम होई गेदा होऐ ते अस केह् करने होन्ने चाई बिच्च तुलसी दे पत्ते पाईयै पी लैन्ने होन्ने ऐं ओह्दै नै साह्नू फर्क लग्गी जंदा ते न कोई बी बमारी होई जा असें अपना देस्सी जुगाड़ करी लैन्ने होन्ने ऐं अस दवाईयां घट्ट ते अपनी सेह्त बद्ध ध्यान रक्खने होन्ने ऐं घर दी गै दवाई बनाई लैन्ने होन्ने ऐं जियां साढ़े हत्थै गी गै लग्गी जा ते हत्था गी कट्ट बज्जी जाह्ग जां लग्गी जाह्ग अस कोई दवाई नी लान्ने अस ते जेह्ड़े कौड़ा तेल होंदा ऐ जिसी सरसों दा तेल आक्खेआ जंदा ओह् अस लान्ने होन्ने उस पर हल्दी लान्ने होन्ने बसार बसूर लाई ओड़ने होन्ने ओह्दे पर ओह्दे नै साढ़ा जख्म जल्दी ठीक होई जंदा ऐ कन्नै अपने बाड़ियें च सब्जी लाई लैन्ने होन्ने साढ़े सब्जी इयां बौह्त हरी भरी होंदी ऐ अस कोई अस इयां ओही चीजें कन्नै साढ़ी सेह्त बड़ी शैल रौंह्दी ऐ साढ़ा ग्राएं च मता लोग बाह्रे गी नी जांदे साढ़े ग्रांएं च घर घर गायें रक्खी दियां होंदियां नै सारे डेरियां बनाइ दियां होंदियां सारे जिन्ने बी साढ़े ग्राएं च घर होए ते उंदे सारे अपने अपने घर सब्जियां लग्गी दियां होंदियां गायां होंदियां ते अस उंदी सेवा बी करने होन्ने ऐं उंदा दुध्द पीने देंही सब कुश अपना ई होंदा दकानां ते बाह्रा अनी लैन्ने होने तांईयै अस मतलव कि हैल्दी रोह्न्ने होन्ने अस कोई चीड़ लैंदे नी बाह्रों साढ़े खेत्तर साढ़ियां जैदात बड़ियां होंदियां नै फिर ग्राएं च ते अस सब्जी अपने गै लाई लैन्ने होन्ने आं कोई बी चीज़ लानी होऐ ते अस अपने गै लान्ने होन्ने घरा दी गै कोई कनक लानी होऐ कोई चौल लाने होऐ सरेआं लानी होऐ बाजरा लाना होऐ कुश बी लाना होऐ ते ओह् साढ़ी अपनी जमीन होंदी अस बाह्रा अनी लान्ने होन्ने ते तांईयै साढ़ी जेह्ड़ी अस हैल्दी रोह्ने होन्ने जेह्ड़े दिन ध्याह्ड़ी कम्म करदे रौह्ना होऐ मतलव की राती सेई जाना होऐ ते ओह्दै नै साढ़ी सेह्त शैल रौंह्दी सुस्ती पानी होऐ सवेरे शामी कोई कम्म नी करना होऐ ओह्दै कन्नै बंदा बमार होई जंदा अगर कम्म करदे रौह्ना होऐ शरीर चलदा फिरदा रवै ते अस बंदा स्वस्थ होंदा शैल बोंदा ओह्दी कोई सेह्त खराब नी होंदी ऐ अगर अस बेल्ले बैठी जागे कुश बी करगे कुश बी नेंई करगे ते अस बमार पेई सकने ऐं टाईमा दे रुट्टी नेंई खाह्गे टाईमा दा कम्म नेंई करने टाईमा दे उठगे नेंई कुश बी टाईमां दा नेंई करगे ते अस बमार पेई सकने न साढ़ी जेह्ड़ी हैल्थ ऐ ओह् खराब होई सकदी ऐ सेह्त साढ़ी खराब होई सकदी ऐ असैं अपनी सेह्त ठीक रक्खनै बास्तै बड़ा कुश करनै पौंदा ऐ सवेरै उट्ठैयै पैह्लैं पानी दे गलास पीना चाही दा ऐ सवेरै उट्ठैयै पैह्लैं पानी दे गलास पीना चाही दा ओह्दै कन्नै साढ़ा शरीर साफ रौंह्दा साह्नू कुश बी साढ़े ग्राएं च सब्जी बगैरा सब कुश लग्गी जंदी ऐ अस सब कुश अपनी मह्ल्ले दा ऐ साढ़े घर नेंई होऐ ते अस अग्गैं पिच्छैं मंगी लैन्ने होन्ने ओह् बी लग्गी दी होंदी ऐ अगर अस साढ़े ग्रांएं च साढ़े घरें च गायें बी होंदियां नै गायें होंदियां देस्सी जुगाड़ करी लैन्ने होन्ने अगर साह्नू कोई बमार होई जाहचै ते साढ़े साढ़े सिर पीड़ होआ दी होऐ ते अस निम्बू चूसी लैन्ने होन्ने निम्बू पानी पी लैन्ने होन्ने सिर पीड़ होऐ ते कौड़ा तेल सिरे गा मसाज़ करी लैन्ने होन्ने ते फर्क लग्गी जंदा अगर साढ़े कोई बी बमार होए ते अस अपना जुगाड़ करी लैन्ने होन्ने आखदे सिर पीड़ होऐ ते च्हा पीने कन्नै बी फर्क लग्गी जंदा साह्नू अगर गला पक्के दा होई खंघ होऐ जुकाम होऐ चाह् च तुलसी पाईयै अदरक पाईयै अस पी लैन्ने होन् आं ते साह्नू पर्क लग्गी जंदा